मैंने दस दिन पहले आपके दुकान से एक बजाज का कूलर ख़रीदा था जो बहुत ही गुड लूकिंग था गुड लूकिंग के साथ साथ वह उसका जो परफोर्मेंस थी चलने चलता था वह बहुत ही अच्छे चलता था स्मूथली चलता था वो कूलिंग पावर भी बहुत ही अच्छी थी